हां मैं अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान और प्राणायाम भी करती हूँ क्योंकि मैं पहले का एक किस्सा बताती हूँ मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी उस समय मुझे साँस के संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई थी चूंकि मैं कोई व्यायाम भी नहीं करती थी तो मेरे साथ यह होता था कि मैं अगर नॉर्मली दैनिक दिनचर्या में अगर थोड़ा सा भी घु चल भी लेती थी तो मेरी साँस फूलने लगती थी तो उसके बाद मैंने ध्यान और प्राणायाम को अपनी जिंदगी में अपनाया और सच मानों उसको जीवन में अपनाने के बाद मेरी जैसे जिंदगी ही बदल गई क्योंकि प्राणायाम और ध्यान करने के बाद न केवल उन्होंने मेरी चिंताओं को दूर किया बल्कि मेरी जो साँस की प्रॉब्लम थी जो कि मैं कभी कई बार मैं हॉस्पिटल में भी चली गई थी इस वजह से तो वह उसने बहुत कम कर दी और न के बराबर मुझे वह समस्या सामना करना पड़ता है और साथ ही ये मेरे योगा अभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ध्यान मेरी चिंता को दूर करता है और प्राणायाम मेरे शरीर के साथ साथ मेरे मस्तिष्क और हृदय को भी स्वस्थ रखता है